ہاں باہر سے آنے والے مہمان بہت خوشی کے ساتھ ہم لوگوں کے یہاں علاکے میں آتے ہیں اور بہت خوش گوار گوار چیز دیکھتے ہیں جیسے ہمارے علاقے میں ایک سے ایک لوگ ڈیزائنر گھر بناتے ہیں اور امام باڑا ہے مسجد ہے اور وہ وہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں وہ اپنے یہاں کا کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو سناتے ہیں اور ایسی ایسی جگہوں کی بات بتاتے ہیں کہ ہم لوگ اس کی جگہ کو سن کر کے بہت جو ہے دیکھنے کا دل میں شوق پیدا ہوتا ہے اور اس طریقے سے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ابھی فوراً چلے جائیں لیکن فی الحال اپنے ڈیوٹی کی وجہ سے اپنے کام کی وجہ سے یا اپنے کسی رکاوٹ کی وجہ سے ان کے ساتھ جا نہیں سکتے ہیں اور نہیں جانے کا کارن یہ ہے کہ اپنے ہی علاقے میں رہ کر کے اپنے ہی علاقے کے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور دیکھتے دیکھتے یوں ہی وقت گزر جاتا ہے